हमर राज्यके संस्कृति संस्कृति कवि विद्यापति छथि जे बहुत सारा लेखन कि कऽ कवि छथि ओ संस्कृत आओर मैथिलीके बहुत नीक छथिन जे अपन संस्कृति आओर मैथिलीके बढ़ाबैमे लागल छलाह आओर ओ बहुत सारा कवि कविता लिखने छथिन जे बहुत नीक सँ लिखल छथि आओर हुनकर कवितामे बहुत नीक नीक सँ बहुत व्याख्या कए कऽ जे वर्ड सभ शब्द सभ लिखने छथिन जे पढ़ि कऽ बहुत सुकुन मिलै छै आओर ओहि सँ किछु सिखैके मिलै छै आओर हुनकर बहुत नीक नीक जऽ बहुत नीक नीक कऽ कविता यऽ आओर सङ्गीत सभ लिखने छथि आओर हुनका ने को कोकिला नाम से या कोयल नाम से आओर जानल जाइ छथि आओर ओ बहुत नीक सँ सङ्गीतो ओ वैष्णी वैशवी या वै वैष्णवी टाइपके एगो सङ्गीत लिखने छथि जे बहुत सुनै मे नीक लागै छै